जों माने दान्साव मोसायोमोन जेनेबा हिपहप माबानि माने बलीवुडनि गानफोर मोसायोमोन आरो ना एमफ्राय जों खेराइ मोसानोबा बिदिनो मिटिंफोराव लिङो आरो मोसायो जों बागुरुमबा एमफ्राय बायदेमलाइ सुदेमलाइ बिदिनो मोसायो आरो खेराइआ एमफ्राय जों बैसागु जा बैसागु जायोब्ला जों माने नखर नखर हाबनानि नखर नखर हाबनानि मोसायो खाम सिफुं ज'था लायो ओमफ्राय खाम सिफुं ज'था लानानै जों मोसायो जमा जाना हौवाफोर हिन्जावफोर लाना मोसायो जों खाम सिफुं ज'था दामो दख'ना गानो दख'ना गोमो गानो फालि आर'नाइ लायो जोङो सेक जेनबा गाननानै मोसायो आरो जों बिदिनो मबबाफोर फान्सन जायोबा इदियावबो मोसायो मोसानानै जों माने प्राइजबो मोनो मोननानै एमफ्राय जों दिनो मोसायो फानसनफोराव जों थाङो होननानै बिनो हाबि एमफ्राय मोसानाय जों दान्स दान्सबो लायोमोन बिदिनो